اردو ایک بہت پیاری زبان ہے اور اردو ایک بہت میٹھی زبان ہے اردو ایک تہذیب والی زبان ہے میرے علاقے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کی مادری زبان اردو ہے اور وہ اپنی خاندانی روایت کے مطابق اردو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اس کے علاوہ اردو میں عزت دینے کے لیے الگ الگ الفاظ موجود ہیں جیسے استاد والدین بڑے بھائی بہن کو عزت دینے کے لیے آپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور اگر بات اگر اپنے دوست سے ہو یا ہم عمر سے کر رہے ہیں تو ہم ان کو تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور اگر بات چھوٹے بچے سے کر رہے ہیں تو تم آپ یا تو کا استعمال کرتے ہیں